وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ کون بول رہے ہیں الحمد للہ جی بولیے بولیے آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم جی جی ہم ٹیکسی والے ہیں کاشف عالم میرا نام ہے جی جی آں جی سیمانچل آئے ہیں آپ کو سیمانچل میں گھومنا ہے یا پھر کچھ کام وام کرنا ہے بتائیے اپنے بارے میں جی جی جی جی جی جی اگر آپ ہم سے کانٹکٹ کیے ہیں رابطہ کیے ہیں تو بالکل ہم اسی کام کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں آپ کس وقت نکل رہے ہیں وہاں سے لکھنؤ سے کس وقت نکل رہے ہیں اور کون سی ٹرین سے آ رہے ہیں یا بس سے آ رہے ہیں آپ ہاں تو آپ ٹرین سے آ رہے ہیں تو کٹیہار جکشن آنے کے بعد نا ہم کو فوراً کال کریے گا ٹھیک میری گاڑی جائے گی ادھر سے آپ کو رسیو کر لے گی اور میں نے آپ کے لیے ہوٹل بھی بک کر کے رکھا ہے اور آپ کو یہاں پہنچنے کے بعد اپنے اعتبار سے آپ کو ہم گھما دیں گے اور آپ کو جہاں جی چاہے وہاں گھما دیں گے آپ کو کوئی سمسیا نہیں ہوگی اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے اس کے بارے میں گاڑی کے بارے میں نہیں بالکل نہیں آپ کو گاڑی ڈرائیور بالکل فریش ملے گا کوئی کھانے پینے والا نہیں نشیڑی نہ کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا ہے آپ کو بالکل ڈرنا نہیں ہے آپ کو ہم اپنے بھائی کی طرح گھمائیں گے پھرائیں گے بالکل سمجھے جی ہمارے سیمانچل میں تو بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہ بہت سارے بلڈنگ بہت سارے قلعہ ایسے ایسے ہیں جس میں آپ کو گھما سکتے ہیں بہت ساری جگہ جیسے کٹیہار ضلع میں کھسیار گاؤں پارک ہے وہاں گھما سکتے ہیں آپ کو اور جال گڑھ کے اندر میں ایک قلعہ ہے جس میں آپ کو گھما سکتے ہیں اور اور اپنے پورنیا شہر میں بہت ساری جگہ ہے جہاں بہت ساری جگہ ہے بہت سارے ریسٹورنٹ بڑے بڑے ہیں جس میں آپ کو لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آئیے آپ سامنے بات کرتے ہیں ٹھیک وعلیکم السلام